ہیلو مٹھائی کی دکان سے بات ہو رہی ہے دس کے جی لڈو چاہیے تھا ہمیں پانچ کے جی سون پاپڑی چاہیے لڈو کیا ریٹ ہے ایک سو بیس روپئے ملتا ہے مارکیٹ میں دس کے جی لے رہے ہیں میم دس کے جی لے رہے ہیں ایک سو بیس لگا دیجیے سون پاپڑی کا بھی اتنا ہی لیں گی اچھا سنیے میم میری بات سنیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سون پاپڑی دو سو لگا دیجیے اور موتی چور کے لڈو جو ہے ایک سو بیس کر دیجیے کیونکہ لڈو دس کے جی لینا ہے ہمیں کیا کل خرید کر کے لائے ہیں اچھا تو کچھ تو کم کر دیجیے دس کے جی لینا ہے نا میم کچھ تو ڈسکاؤنٹ بنتا ہے ہر دکان میں جو ہے سامان کا جو ہے ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے دس پانچ کم سے کم دس روپئے کم سے کم تو چھوڑیے ایک تیس لگا دیجیے ایک سو تیس لگا دیجیے نا ایک سو چالیس بول دو سو چالیس بول رہی تھی کتنا بولے تھے ایک سو چالیس بولے تو تو ہم ایک اچھا بس دس کے جی لینا ہے تو اتنا کم سے کم ایک ایک سو تیس لگا دیتی تو اچھا رہتا نا شام تک آؤں گی اور اگر نہیں آنا ہوگا شام تک تو پھر کل تو صبح آ جائیں گے نہیں کسی کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک